हँ की भेल कंडक्टर साहब बस अहाँ बस खराब भऽ गेल तऽ हम तऽ पैसा देने छी अहाँके किराया देने छी तऽ हमरा तऽ ओ आधा पैसा हम अहाँ सँ केना लऽ लिऽ हमरा तऽ हम अकेले छी एतौ आओर हमरा दिक्कत भऽ रहल अइ अगर अहाँके पैसा देने छी तऽ हमरा घर तक अहाँके छोड़ैके बात भेलै ने अहाँसँ हम पैसा नै ने लेबऽ चाहै छी हमरा तऽ घर तकके अहाँ सँ बात भेल छलै की हम घर तक अहाँके छोड़ि देब हमरा तऽ अपने जगह तक पहुँचैके हमरा अर्जेंट अइ अछि आओर हमरा अपना टाइमसँ जगह तक पहुँचनाय हमरा जरूरी अइ तऽ अहाँ कोनो व्यवस्था करियौ आब एक घण्टा अहाँ कहै छी जे अहाँ मोटरवला के पहिने समझि लेबेके चाही ने आओर कंडक्टर साहब साहब ई देखियौ ई तऽ अहाँ तऽ टाइम वेस्ट करि रहल छी हमर कंडक्टर साहब तऽ टाइम अहाँके तऽ हम आधा घण्टासँ खड़ा छी एतौ आओर हमरा तऽ जगह पर जेनाइ बहुत जरूरी अय हम अहाँके अकेले एतौ खड़ा छी तऽ हमरा तऽ पहिले सब पहिले अहाँ सुविधा उपलब्ध करबाबू बस जी तऽ कोइ कोइ देखियौ कोइ व्यवस्था करियौ अहाँ बात केने छी हमरासँ जगह तक छोड़ऽके कंडक्टर साहब पैसा लेलहुँ हँ अहाँ से हमरा जगह तक पहुँचाबेके बात भेल हय तऽ अहाँ जगह तक पहुँचेबै ने हमरा जी तऽ देखियौ आब अपने कोशिश करियौ की जल्द सँ जल्द हमरा मतलब उपलब्ध करबाउ अहाँ हमरा जाइके हमरा बहुत अर्जेंट जरूरी अछि ओइमे अर्जेंट काम अछि आओर ओइ जगहपर पहुचनाइ हमरा बहुत जरूरी अइ अहाँके मालिकके पासमे मतलब गाड़ी हेतै ने एक्स्ट्रा ओइ गाड़ी देखियौ कनी जल्द सँ जल्द व्यवस्था करियौ अहाँ अपन गाड़ीके जी जी जी जी जी जी कनी अर्जेंटमे छी तऽ कनी देखियौ कंडक्टर साहब बहुत अहाँके पैसा देलहुँ हँ अहाँ सँ बात भेल हँ हमरा पैसा ओइ जगह तक छोड़ैके तऽ अहाँ ओ हमर काम पूरा कऽ के देबै ने